हॅलो कोण उलयतां हय हय सांग किदें जाय आशिल्लें तुमकां आमचें कडेन बांगडें आसा मोटें बांगडें आसा बारीक ल्हान बांगुल्ल्यो आसात इसवण आसा मागीर कुल्ल्यो आसा तिसऱ्यो आसात सुंगटां मोटी बारीक दोनी आसा तुमकां किदें जाय हय हय इसवण आमी किलांनी दिल्लो आसा सयशें रुपया किलो

नग जाल्यार तुमकां तो आता अर्द किलांक तुमकां तीन तीन पिस पडटलें हय ना जाल्यार पापलेटां आसात बरी आसा पापलेटां बरीं मोटी आसात तर तुमकां पापलेटां जाय जाल्यार तुमकां अर्द किलाक तीनशी दोनशीं रुपया पडटलें चारशीं रुपयान वाटो तो कुल्ल्यो बऱ्यो मोट्यो आसा बरें मास आसा तेंका धव्यो आसात किदें दिंव तुमकां आ तिसऱ्यो व्हरता तर तिसऱ्यो आसा तिसऱ्यो व्हरता बऱ्यो मोट्यो आसात दिंव शंबर रुपयांक ना जाल्यार बारीक तारल्लें आसात तांची बरीं किसमूर बरीं लागतली तुमकां तें दिवू बांगडें व्हरतां बांगडें शंबरान सात दिलात शंबरांक सात दिलां तुमकां मागीर आठ दितां हांव घालून बांगडें व्हरतां बरें फ्राय कर

आनीक खापो आसात बारकेल्यो तेंची कडीं बरी लागतां बरी जाता खापो दिंव तर तातूंत मिक्स आसतलें ना जाल्यार करमट आसा बारीक बारीक सगळें मिक्स आशिल्लें ते दिंवू करमट आ हा किद्याक आयज तुमगेर किदें आसा आ तशें किदें आसा जाल्यार तुमी इसवण व्हरात न्ही इसवण बरो व्हडलो आसा बरें पिस मेळटलें ना सगळें आता नुस्तें सगळें म्हारगच जालां न्ही तुमकां जाल्यार कमी करतां हांव पांचशें पांचशें रुपयान व्हरात

आ हा हा बरें आ